हलो छा मां राजकुमारी बालानी सां थी ॻाल्हायां हा भेण मां ऋतु बालाणी पेई ॻाल्हायां ऐं मां भाॼयुनि जो थोक में कमु कंदी आहियां हा त मां चाहियां थी मूंखे छाहे न मां शादियुनि वादियुनि ते भाॼियूं पहुचाईंदी ऐं ज्यादा ज्यादा मतलबु थोक में ऐं ॿियनि भाॼियुनि नंढनि भाॼियुनि वारनि खे बि ॾींदी आहियां भाॼी त मां चाहियां थी की तव्हां मूंखे भाॼियूं ॾियो तव्हां किसान आहियो मां ॿुधो आहे की तव्हां सुठी सुठियूं भाॼियूं उगाईंदा आहियो तव्हां जूं भाॼियूं ॾाढियूं सुठियूं ईंदियूं आहिनि ऐं हर तरह जूं भाॼियूं तव्हां उगाईंदा आहियो त मां इहो ॿुधो आहे त मां चाहियां थी की तव्हां मूं सां कमु कयो पर मां हिकु ॿ मतलबु बार लाइ मतलबु कमु न थी करणु चाहियां मां चाहियां थी तव्हां हमेशह लाइ मूं सां कमु कयो ऐं जीअं असां बिन्हिअनि खे फ़ाइदो थिए हिन में समुझो था न हा त हा हा इहा असां बिन्हिनि जे लाइ सुठी ॻाल्हि आहे त पहरियों त तव्हां मूंखे ॿुधायो की तव्हां वांङणु उॻाईंदा आहियो हा हा टमाटो बसरु पटाटा अच्छा अच्छा ऐं जंहिंजो जीअं गजरुनि जो सीज़न आहियो आहे त गजरूं बि उगाईंदव न अच्छा अच्छा अच्छा हा सुठी ॻाल्हि आहे ऐं पालक मेथी सुठी हूंदी अथव भई कीड़ा वीड़ा त न पंहिंजी वेंदा आहिनि न अच्छा त तव्हां मूं सां कॉन्टेक्ट साइन कंदव मुंहिंजी शर्तियूं मञी करे हा त मुंहिंजी शर्तियूं आहिनि पहरियों त भई जीअं मूंखे महीने जी पहिरीं तारीख़ ते हर प महीने जी पहिरीं तारीख़ ते हर भाॼी जो वीह किलो खपे ई खपे ऐं जेको बि मां ऑडर ॾियां उहो टे ॾींहंनि जे अंदरि भाई तव्हां पासे में ई तव्हांजो अथव कटनीअ में ई रहंदा आहियो मां बि कटनीअ में ई आहियां त तव्हां भाई टे ॾींहंनि जे अंदरि सुठी ताज़ियूं भाॼियूं ख़राबु न घुरिजे ऐं तव्हां मूंखे पहुचाए छॾियो मां ऑडर ॾियां हुन खां टे ॾींहंनि खां पोइ पहुचाए छॾियो टे ॾींहंनि जे अंदरि मतलबु अच्छा ऐं बियो जेको हा ऐं जेको भाई बियो अघु आहे असां ॾिसो मां इअं न थी चाहियां कि तव्हांजो भाई घाटो थिए या मुंहिंजो मुनाफ़ो थिए त जेको मार्केट में जीअं अघु हूंदो आहे थोक वारनि जो जीअं हलंदो आहे हुन खां मां पंज रुपया घटि में तव्हां खां वठंदीसांव छोकी तव्हां मां तव्हां खां वठी वेंदसि हा ठीकु आहे न इहो हले न हा त पहरियों मां चवां थी की मां अची ॾिसी वञाव तव्हांजो बाग़ कीअं रखंदा आहियो भाॼूं ऐं कीअं उन्हनि खे मतलबु देखभाल कंदा आहियो थोरो ॾिसी वञा त मूंखे पतो पिए न सुठियूं आहिनि की न कोन आहिनि भाॼियूं अच्छा हा अच्छा त इहो त सुठो आहे बाक़ी हाणे ॿियो मां अचंदीसांव कल्ह ई अचांव थी तव्हां मां ॿुधो आहे तव्हां माधवनगर में रहंदा आहियो माधवनगर में ई रहंदा आहियो न तव्हां ठीकु आहे पोइ मां कल्ह कोन्ट्रेक्ट भई खणी ईंदीसांव पहरियों मां भाॼियूं ॾिसंदमि मूंखे सुठियूं लॻियूं त पाण में ई असां साइन करे वठंदासीं पंज सालनि जो मां कोन्ट्रेक ठाहे खणी ईंदीसांव ठीकु आहे न हा हा बिल्कुलु ठीकु आहे भेण रखांव थी